हैल्लो नमस्ते जी हां जी अच्छा तुंदा नां केह् ऐ सुनील कुमार सुनील जी केएस करने आस्तै तुसेंगी ते एह् पैह्ले ते तुसैं यूनिवसटी चा जित्थु ए सलेबस इ'दा लेआना पोना सलेबस उप्पर जेह्ड़ियां बुक्स रेकमेंडेड बुक्स होनियां न सलेबस दे मुताबक ते ओह् कुछ इक बुक्स तुसेंगी इत्थोआं डोगरी संस्था दा मिली सकदियां न कुछ इक बुक्स तुसें गी एह् अपने जे एंड के अकैडेमी आफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेज जम्मू इत्थोआं मिली सकदियां न ते कुछ कताबां जेह्ड़ियां न ओह् तुसें साहित्य अकैडेमी न्यू दिल्ली दा मंगवानियां पोनियां पर ओवरआल केह् होंदा के हर कताब तुंदा कोई थोह्ड़ा थोह्ड़ा टापिक गै ओह्दे च मिली सकदा ऐ सारा सलेबस ते होंदा निं ना पूरी बुक च ओह्दे लेई असें इक कंपाइलेशन कीत्ति दी ऐ डोगरी संस्था नै जिदे च तुसेंगी आलमोस्ट जिन्ना सलेबस उदा होंदा ऐ ओह् सारा दा सारा कवर कीत्ते दा ऐ लेकिन ओह् बुक फार्म च बनाए दी असें पर ओह् ऐ जेह्ड़ी ऐ ओह् फोटोस्टेट कापी ऐ ओह् लग्ग लग्ग बुक्स विच्चा मैटेरियल कड्डियै प्रोफेसर वीणा गुप्ता जी नै ओह् त्यार कीत्ति दी ऐ ओह् ओह्दे लेई तुसेंगी मतलब अगर दी बेस्ट बुक अगर समझी जाए ते मिगी सबके तुसेंई इक्कै जगह मिली जा बाकि एह् होंदा ऐ कि तुसें कि थोह्ड़ा जनरल स्टडी वास्तै कुछ इक कताबां वी दिक्खनियां चाहिदियां पढ़नियां चाहिदियां न फिर दूसरे राइटरस गी पढ़ना चाहिदा ओह्दे कन्नै केह् होंदा थोह्ड़ा विजन खुलदा ऐ और तुसें सारा डोगरी दे लिटरेचर दे बारे च डोगरी दी पूरी बैकग्राउंड दे बारे च पता चलदा ऐ ते ओ ओह् तुस ऐह्दी हिस्ट्री आफ डोगरी लिटरेचर यां डोगरी ए साहित्य दा इतिहास कताब ऐ जितेंदर उधमपुरी हुंदी ओह् पढ़ी सकदे ओ ते ए इस चाल्ली दि'यां और बी कताबां न जेह्ड़ियां तुसें कि मिली सकदियां न संस्था दा वी मिली सकदियां न कुछ कताबां जेह्ड़ियां न ओह् संस्था अवेलेबल निं होंदियां न ओह् तुसें गी इंडीविजुअल राइटरस कोला गै लैनियां पोनियां न पर एह् ऐ के सारे दा सारा सलेबस तुस कवर करी सकदियां न ओह् कताबां ऐसी कोई गल्ल निं ऐ तुस दिओ एग्जाम बहुत अच्छी गल्ल ऐ और अस उम्मीद करनेआं की तुसें ओह्दे च कामयाब वी होगे और अच्छी गल्ल ऐ के तुस अपनी मात्तरी च केएस करना चाहंदे ओ और और कुछ पूछना चाहंदे ओ

ओह् बुक जेह्ड़ी ऐ फिलहाल बुक फार्म च निं ऐ में तुसें अग्गैं आखेया ना इ'यां उस्सी असैं फोटोस्टेट करवाइयै ते उस्सी ओह् कीत्ते दा ऐ बाइंड करवाई दी ऐ पर ओह् तुसें संस्था दा गै मिली सकदी डोगरी संस्था जम्मू दा करण नगर शाम्मी चार बजे कोला लेइयै छे बजे तक दफ्तर खुलदा ऐ ऐतवार शोड़ियै तुस फोन करियै आई सकदे ओ कुसे टाइम बी आह्नियै तुस ओह् लेई सकदे ओ ओह् कताब तुसें कोई मतलब जेह्ड़ा उदे च फोटोस्टेट दा खर्चा उयै लैता जाग ओह्दी कताब दी कोई कीमत निं ऐ एक्चुअल रक्खी दी ओ के ओके